ہم تو اپنے دور میں نہیں لیے ہیں اس لیے کہ جو ہے بچوں لوگ کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ دوڑتے رہتے ہیں وہ اپنی محنت کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم جتنا دوڑیں گے اتنا فائدہ مند ہے اور اپنی آگے چل کے فائدہ ہوگا اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو بچوں کو جو ہے بہت محنت کرتے ہیں ایسی ہی وہ بچے بھی خوب لگن سے کام کرتے ہیں اور بہت کثرت سے یہ سب کرتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی جو ہے اس کا سہیوگ کرتے ہیں کہ نہیں تم لوگ دوڑو یہ ہے وہ ہے ہوتے رہتے ہیں کبھی یہ ہوگا وہ ہوگا اس چیز کو جو ہے کرتے رہنا ہے اور بہت محنت کرتے ہیں بچے لوگ جو ہے آگے بڑھنے کے لیے چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آگے بڑھیں اور اسی لے کر کے جو ہے چلتے ہیں وہ اور جیسے کودنا پھاندنا کثرت سے یہ کرنا اور اور